खमलायनाया जाबाय गेलेनायनि मोनसे बाहागो खमलायनाय खेलाखौ अलिम्पिकआवबो सोनानै दोननाय जादों खमलायनायाव जोंनि देहा सोलेर गासैखौबो बाहायनानै जोङो खमलायनाय गेलेनायखौ गेलेनाय जायो खमलायनाय गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहा सोलेर गासैबो गोख्रों जायो खमलायनाय गेलेनायाव जोंनि भारत हादोरनिफ्रायबो गोबां गेलेगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै खमलायनाय गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों खमलायनाय गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि भारत हादोराबो गोबां बे खेलायाव सना रुफानि मेदेल देरहासार जानो हादों बेनिखायनो जों बयबो साफ्रोमबो भारतआरि गेलेगिरि एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा खमलायनाय खेला गेलेनायाव गोबां मुखुब जानानै जोंनि हादरनि थाखाय मोनसे सिनायथि महरै जारिमिन सोरजिनो थाखाय गोसो होथाबनानै खमलायनाय खेलाखौ गेलेनो थाखाय नाजानो नांगौ आरो जों बयबो जेसेबां खमलायनाय गेलेगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना गावनि जोंनि गासै खमलायनो गोसो गोनां सुबुंफोरखौ मा रोखोमै खमलायनाय खेलाखौ गेलेनाय जायो बेखौ जोंनि गेजेराव कसिं एबा फोरोंथाय बादा होनानै गेलेनायखौ दिन्थिना बिसोरखौ खमलायनाय गेलेनो हाबाफारियाव फोरोंनो नांगौ